सहरसामे मतलब कइ तरहके जे छै जे साँस्कृतिक आयोजन होइ छै लेकिन हमरा जे छै चूँकि हम महिषीसँ जुड़ल छी महिषीके छी तऽ उग्रतारा साँस्कृतिक महोत्सव जे विगत दुइ हजार सोलहसँ सम्भवतः प्रारम्भ भेलै ओकर हम बहुत ही मानै छी कि मुख्य एकरा मानै छी आओर साथ ही साथ जे भी दिवाली होली एहिसब तरहके पर्व त्योहार छै ई सबसँ काफी उत्साहके साथ मनाएल जाइ छै सामा चकेवा जे पारम्परिक पर्व छै एकर भी आयोजन होइ छै छठि नवविवाहितासबके सावन मासमे मधुश्रावणी होइ छै एकरो आयोजन होइ छै